अस अपनी जिंदगी दियां मुश्कलां जेह्ड़ियां जेह्ड़ियां साढ़े कन्नै होइयां बीतियां असें उ'ऐ असेंगी सनाने ई लाइयां अस चार भैन भ्राऽ हे जेह्दे चा चार मेरे चौथी अं'ऊ ही मेरे कोला बड्डा मेरा भ्राऽ हा ओह्दे कोला बड्डी भैन ही होर सारें कोला बड्डा मेरा भ्राऽ हा ते मेरे कोला बड्डा भ्राऽ हा जेह्का जेह्ड़ी मेरी भैन ही ओह् चली सुरगबास होई ही ओह्बी असें दिक्खेआ ओह्दे बाद जेह्ड़ा मेरे कोला बड्डा हा ओह्बी सुरगबास होइया हा ओह्बी असें दिक्खेआ होर भी ओह्दे बाद सारें कोला बड्डा हा जेह्का ओह्बी चली आ जेह्दे च अस सारें भैन भ्राऐं चा भैन रेही ही मेरी इक्क ओह्दे च मिगी बड़ियां परेशानियां आइयां कोई अपना साथ देने आह्ला निंहा ते बड़े मुश्कल कन्नै अपने छोटे छोटे बच्चे हे

पर जिंदे चा चं'ऊ चा में इक्क रही इक्क मेरी मम्मी ऐ अग्गें भ्राऽ दे टब्बर परिवार ते ऐं पर अपने असें भैन भ्राऐं चा में इक्क बड़ियां परेशानियां दिक्खियै ते हून जाइयै मेरे बच्चे जोआन होई गे घरै आह्ले बी सुधरियै बी ठीक हे सस्स सौह्रा बी मेरे चंगे हे ते उनें साढ़ा जेह्ड़ा आस्तै आस्तै उने सुधरदी गेई संभाली लैता इक्क जेह्ड़े साढ़े ओह् सौह्रा हे ओह् बड़े अच्छे बंदे हे इक्क ओह् असेंगी महसूस नेईं हा होन दिंदे की भई कोई इंदे कन्नै कोई बीतेआ किश ते इस गल्ला असें इन्ना टैमपास कट्टी लैता हून बच्चे बी जोआन होई गेदे हून इन्नी मुश्कलातां साढ़े लेई नेईं हैन के इन्नियां परेशानियां दिक्खियै अज्ज में अपनी जगह ठीक आं इन्नी परेशान नेईं आं आल्ली बी मेरी मम्मी जेह्ड़ियां हैन मेरे कोल गै न ते उ'नेंगी बी परेशान नेईं होना दिंदी अं'ऊ पर नेईं पुत्तर हैन ते तयूर बी कट्टी सकदियां तुस इन्ना कोई ओह् निं ऐ जिन्ने इन्ना अपनी जगह में ठीक आं अपने पैरें पर खड़ोती आं रामै दी इन्नी कोई टैंशन निं ऐ लैने दी भगवान दा स्हारा लेइयै सारा टैम पास करी लैता ते हून अग्गें अद्धा असें करी गै लैता ते अद्धा रेही गेआ पता निं अद्धा रेहा दो दिन रेह् त्रैह् दिन रेह् दौ मिंट रेह् इन्ने गै रेह् पता निं इस गल्ला दा कोई पता निं ऐ ते जेह्ड़ा होइया ओह्दा विश्वास ते ऐ निं अग्गें आह्लें दा असेंगी पता निं किन्ना कट्टना जां कि्न्ना नेईं कट्टना ते इन्नियां परेशानियां दिक्खियां अपनी जिंदगी बिच बमार बी होए होगे ते तां बी परेशानियां दिक्खियां ते इस बेल्लै में ठीक गै ठीक आं भगवान नै उस्सै परमात्मा दा स्हारा दिंदा उ'ऐ दस्सदा ते उ'ऐ सखांदा उस्सै भगवान दी शक्ति कन्नै गै बंदा जी सकदा ते मरी बी ओह्दे कन्नै गै सकदा नेईं अपनी मर्ज़ी कन्नै मरी सकदा नेईं अपनी मर्ज़ी कन्नै जी सकदा नेईं अपनी मर्ज़ी कन्नै बोल्ली सकदा नेईं अपनी मर्ज़ी कन्नै कोई पत्ता ल्हाई निं सकदा उऐ परमात्मा ई परमात्मा ऐ इक भगवान दा स्हारा होंदा इक्क बाकी अपने परिवार दा बी स्हारा होंदा अस मेरे सौह्रियें दा बी जेह्का परिवार ऐ सभी ठीक ठाक न ते ऐसे कोई निं हैन ते ऐसा कोई नफरत करने आह्ला कोई बी परिवार निं ऐ ते